हम राजकमल चौधरीके मछली मरी हुई किताब पढलहुँ बहुत तरहक बात हमरा दिमागमे आबऽ लागल जे एहि जीवनमे नहियो भेटल सेहो सभ दर्शन हमरा भेटऽ लागल आ किछु बात एहन रहय जे समझसे बाहर रहय किछु बात एहन रहय जे लागल नहि अपने सङ्गे घटना भए रहल यऽ ओ हुनकर किताब कोना कोना अंतर्मनकेॅं छूबै छै कोना कोना अंतर्मनकेॅं छोड़ै छै से ओहिमे उलझैत उलझैत उलझैत बुझियो डूबि गेलहुँ बड नीक लागल ई किताब आर हुनकर आरो किताबक नाम हम सुनने छी लेकिन आइ तक पढ़ैक मौक़ा नहि लागल लेकिन हुनकर किताब ई किताब पढ़लाक बाद हुनकर आनो किताबक पढ़ैके दिस उत्सुकता मोनमे जागि गेल